हॅलो आ कोण हय आयकपा येता कोण उलयता हा हा हय हय हय

तर बाय कशे आसा पळय आमचो कूळमी नाच जो आसा तातून जी गाणीं आसा ती चडशीं आमी तोंडान म्हणटात म्हणजे तुमी ताका म्हणटात आमी थंय वचून स्टेजीर वचून ती तोंडान म्हणटात आमी ताका तशे ते टेपरिकॉर्डर अशे वाजयनात चडशीं आमी ती तोंडान म्हणटात आनी थोडी ती टिपीकलूच आसात आनी तातूंन तेसारके ते डान्स आसा ते तशेंच जावपा जाय म्हणटगीर तुका साडी जी आसा ती हिरवी रंगाची उरता एक उरता हिरवी रंगाची आनी एक उरता तांबडे रंगाची आता तूं भुरग्याक कशे न्हेसयतले ताजेर आसा म्हणजे समज एक वटच्यान तू

हय तांबडे रंगाची घेतली ताजेर मागीर एक तुका दोन ओडणी येतोल्यो एक अशे गळ्याचेर ओडणी येतली आनी एक आसा ती कमरार येतली ओडणी हा हय न्हेसोवप कशे हय ना ना ना कशे आसा आमी जो न्हेसतात पय सदांच तशीच न्हेसप पूण साडी जी आसा पळय ती दोडप पयली म्हणल्यार ती ल्हान करप साडी आता आमी कमरार अशी घालतना साडी ताका मेन म्हणल्यार घागरे घालप ना भितर आं तूं भितर एक कसली बारीक शी मोडवी शी पेंट घालपा शकता किव्हा एक बारीक सो कसलोय स्कर्ट तुजे कडेन आसल्यार तो घालपा शकता ताजे नंतर ती साडी अशी करून दोडप दोडली नंतर गांठ मारप आनी आमी जशी साडी न्हेसता पळय तशीच न्हेसप पूण पदर जो उरता पळय तो दुसरे वटच्यान काडप असो उलटो काडप आनी पयलीचो एक असोकन एक फाटल्यासान एक पदर घेवप आनी मुखाल्यान घेवप आनी ताका गांठ मारप इतल्यान ती सारकी जातली आमी कशी कूळमी न्हेसता तशी जातली ब्लावज तू धवो घालपा शकता म्हणजे सामको प्लेन घालप जो आनी समज ती बायल सवायशीण आसा जाल्यार फुलां माळपाक शकता मंगळसूत्र घालपा शकता किंव्हा

ना ना हय कितेंय करपा शकता पूण एक बरे समज दिसतले जाल्यार तूं एक शेवत्याची फातीं किव्हाही आबोल्याची फाती अशी बी माळपाक शकता म्हणजे तुका कशे दिसता म्हणजे सगळ्याक गळ्याक एक मंगळसूत्र येतले म्हणजे तुमी सगळ्यांनी समज मंगळसूत्र घातले जाल्यार मंगळसूत्र येतले आनी एक बारीकशी कसली मोतयाची किंव्हा कसली एक खड्याची माळ आनी कान हय हय हय हांव तुका फाल्यां म्हळ्यार धाडटा तूमचो नंबर म्हाका सेंड केल्यार मात्सो बरो जातालो तुमचो वॉटसॅप नंबर हाजेरूच आसा आं बरे धाडटा